वजन वाडोवपा खातीर तुमच्या आहारांत जाता तितल्यो गोड गोष्टी खावप गरजेचें आसा तुमच्या आहारांत तुमी केळें खावपाक शकता धंयांचो वापर करपाक शकता चणे खावपाक शकता खाजूर खावपाक शकता ह्यो गोष्टी खाल्ल्या कारणान तुमचे वजनान वाड जातली